हा हैलो हा मा त नोएडा सां थी ॻाल्हायां पई चओ तव्हां हा हा तव्हांखे ॿ ॻाॾयू खपन माने घणन ॾींहन लाए खपेव तव्हांखे हा असांजी अ न पेट्रोल वारी ॻाॾयू आहिन सब इलेक्ट्रिक हिते हलंदी कानन असांजे हिते चलन में अञां आयूं कानन तव्हां ऐं न अ पेट्रोल ॼे हिसाब सा अ न जेतरा किलोमीटर हलंदी आ चौॾह किलोमीटर प्रति हले हा न त हाणे हुन हिसाब सा अ न रेट वठंदा आयूं न उहो त हिन हिसाब सा काने तव्हां भले हिते अची कुछ फर्क करे ॻाॾी ॾिसी करे खणीं वञो अचो या मां तव्हांखे फोटा मोकलयांव ती ॻाॾी ॼा तव्हां ॾिसो सही आ न ॻाॾयू सब सुठी कंडीशन में हुंदी आहिन सुठी हूंदियूं आहिन तव्हांखे जेड़े कलर में खपन जीअं खपन उहो सब तव्हांखे असां प्रोवाइड कंदासी ॾींदासी न मरून कलर जियूं त न तव्हां पहला ही कस्टमर ग्राहक आयो असांजा तव्हां जेंखे हिन कलर में खपन व्हाइट में ब्लैक में हलन तियूं हीअंर त तव्हांखे हुन में केड़ी खपे त असां फिर भी तव्हांखे ॾई सघऊं हा त मां तव्हांखे हींअर फोटा ॿिया मोकलयांव ती तव्हां ॾिसो हुन मां पसंद भी कयो केड़ी तव्हां ॻाॾी वणेव ती पई हुन हिसाब सां तव्हांखे हा त मां तव्हांखे ॾिसो वाट्स अप में फोटा मोकलयांव ती तव्हां पसंद भी करे वठो हुन हिसाब सां त तव्हांखे हा अॼ तांई असांजे ट्रेविलस में केंजी भी ग्राहक ॼी फरियाद आईच काने त असांजी जेके ॻाॾयू आहिन सब सुठी कंडीशन में हुंदी आहिन सब सुठी से हलंदयूं आहिन फुल पेट्रोल भरयल हुंदो तव ॻाॾयून में टायर वायरन सब चेकिंग थियल हुंदी तव कुछ भी तव्हांखे वांदो ईंदो कान तव्हां सॼो ॿ ॾीह नॉनस्टॉप भी हलाए तां सघो पया उहो तव्हां गांधी चौक ते अचो पो ॾिसी करे ॻाॾी तव्हां भले ट्राई करे पो खणी वञो जेतरा ॾींह खपेव पो एडवांस में पेमेंट करणी पवंदी पो जेतरो तव्हां हलायो ऐतरो ऐतरो तव्हांखे पो छिले कटे करे पैसा ॾई छॾंदासी ऐं जेतरा माण्हून खे खपे जे ॿिन ॼणन खे ॻाॾी खपे त तव्हां ॿिनिन ॼा असांखे आधार कार्ड भी खपंदा न बस खाली आधार कार्ड ऐं एडवांस तव्हांखे पेमेंट करणो पवंदो तव्हांखे हा पंज हज़ार खन ॾियणा पवंदव पो छिले जेतरो तव्हां वापरयो हुन हिसाब सां तव्हांजो कटे न न हेॾा कान तव पो चवांव त ती तव्हांखे पो छिले कटे करे एतरा ॾई छॾंदासी हा हा हा हा त भाड़े ते ॿिन ॾींहन ॼे लाए खणीं वञजों तव्हां हथारू हा त मां हींअर तव्हांखे वाट्स अप में मुंजो एड्रेस ऐं सब फोन नम्बर सब मोकलयांव ती पई पो भा भले हा